जय झूलेलाल मूंखे टिकट सिका ऐं पथरनि जमा करण जो शौंक़ु आहे मां टिकट जमा करण लाइ मां अलॻि अलॻि डाक घर में वेंदो आहियां अलॻि अलॻि दोस्तनि वटि वेंदो आहियां उननि सां उननि खे पुछिंदो आहिंयां भई उहो उननि खे कोई बि देशी या अंतरदेशीअ टिकट आहिनि त मूंखे ॾियो मां जमा कंदो आहियां ईअं सिक्का जॾहिं मूंखे जमा करणा हूंदा आहिनि त मां बस वारनि खां कंडक्टरनि खां ऐं दुकानदारनि खां अलॻि अलॻि अलॻि अलॻि सिका उन्हनि खां घुरे वठिंदो आहियां कॾहिं कॾहिं मूंखे हुननि खे मथां बि पैसा ॾियणा पवंदा आहिनि त मां हुननि खे ॾींदो आहियां ऐं टिकट ऐं सि सिकनि खे जमा करण जे अलावा मूंखे पथरनि जमा करण जो बि शौंक़ु आहे पथरनि जमा करण लाइ मां कॾहिं कॾहिं अलॻि अलॻि बीच ते वेंदो आहियां जीअं जलगांव बीच थी वियो ऐं कॾहिं जुहू बीच वेंदो आहियां उते जीअं मूंखे मिलंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं मूंखे पैसनि सां वठिणो पवंदो आहे त मां पैसनि सां बि वठिंदो आहियां कॾहिं कॾहिं मूंखे मां माथेरान वेंदो आहियां त माथेरान जॾहिं असां चढ़ाई करे वेंदा आहियूं हुते बि असांखे पथर मिलंदा आहिनि पाड़ा पथर कारा पथर अ ॿियो इनमें या कोई कोई पथर ईअं हूंदा आहिनि जेका हीरे जे कलर जा हूंदा आहिनि उनमें वेरे ई चिमक हूंदी आहे उओ बि पथर जमा कंदो आहियां ऐं पोइ भले मां उहो पथर टिकट ऐं सिका संग्रह करे पाण वटि जमा करे रखंदो आहियां